नमस्ते नमस्ते जैसे आपको किस लकड़ी का बनवाना है तो अच्छा क्वालटी में जैसे आम का भी आता है जामुन का भी आता है इसका सागवान का भी आता है शीशम का भी आता है हाँ शीशम का शीशम का और सागवान का बनवाएँगे तो काफी कास्टली पड़ेगा क्योंकि उसकी लकड़ी जो है बहुत महँगी है ना

आम जामुन का आपका जो है वह काफी ठीक हो जाएगा कम रेट में हो जाएगा हाँ और उससे भी उससे भी उस उससे भी कम रेट में कहेंगे तो जो है उसका बबूल का या लिप्टस का भी हो जाएगा हाँ जो जामुन का जो है कम्पेर होता है ना जामुन का दरवाज़ा भी ठीक रहता है केवल जो है और फर्नीचर बनवाने के लिए कमज़ोर पड़ता है ना हाँ तो आम आम का आप बनवा लीजिए और बबूल का हाँ कम दाम में चाहिए तो आम का बनवा लीजिए या बबूल का बनवा लीजिए हाँ अरे वही जो है क़रीब हमको लग रहा है कि एक सौ बीस रुपये फुट के हिसाब से लकड़ी पड़ेगी हाँ और ख़र्च अलग से आएगा मिस्त्री का ख़र्च जो है आपको अलग से देना पड़ेगा ना अब यह मान लीजिए हमारे यहाँ बनवाएँगे तब तो मान लीजिए हम बनवा देंगे मिस्त्री को रखकर के और आप अपने यहाँ लकड़ी लेजाकर के बनवाएँगे तो अगर मिस्त्री आपका परिचित है तो आप उससे अपना बनवा लें लकड़ी हमारे यहाँ से ले लें लेजाकर के बनवा लें नही हमारे यहाँ से बनवाएँगे तो हम जो है बनवाकर के आपको तैयार करवा करके दे देंगे

हाँ मिस्त्री हम भेज देंगे मिस्त्री आपको मान लीजिए जो भी कहेंगे या जैसा मिस्त्री कहिएगा वैसा मिस्त्री आपको भेज देंगे आप हिसाब से बनवा लीजिएगा ठीक है ठीक है नमस्ते